ہيلو جی جى ہاں ميں کچن سیٹ ميں گيس بائى كيا تھا گيس خريدا تھا جى ہاں گيس خريدا تھا جى بہت بہت بہت اچھا ريويو ہے بہت اچھی بہت اچھا ميں تو بہت ٹينشن ميں تھا كہ پتہ نہيں كيسا ہوگا كيسا نہيں كيا ريوو ہے ميں تو ريوو وغيرہ ديكھا تھا بٹ بہت اچھا بہت بہت اچھا ہے بلڈ كوالٹى بھى اس كى بہت اچھى ہے جى جى جى ہاں بہت اچھا ہے جى ہاں بلڈ كوالٹى بھى اس كى بہت اچھى ہے لانگ جی ہاں لانگ ٹائم جى ہاں لانگ ٹائم لگ رہ تو رہا ہے مجھے ميں تو سوچ رہا تھا ميرے تو وہ پيسے ڈوب گئے جى ہاں مگر بہت اچھا آرہا ميرا ايكسپيرينس بہت اچھى چيز ميں نے آپ سے لی ہے اس كے ليے تھينک يو بہت اچھا پروڈكٹ آپ نے سيل كيا ہے بہت اچھى گيس ہے جى ہاں جى جى ہاں جى جى ہاں

اچھا اور اس كے علاوہ اور اس کے علاوہ اور اس سے اس سے اچھا كوئى آپ كے پاس اگر آفر آئے تو آپ مجھے بتانا ميں تو بہت زيادہ خوش ہوں آپ سے جی میں تو بہت خوش ہوں آپ سے بائى كر كے گيس لے كر كے آپ سے كنٹيكٹ كر كے بہت اچھا لگا جى اگر آپ كے پاس ايسا ہى كوئى اور اچھى بلڈ كوالٹى كى كوئى لانگ لائف چيز آپ كے پاس كچن سيٹ ميں كوئى رہى تو آپ ضرور مجھے كال كريے گا ميں ضرور آپ كى دكان پر آؤں گا خريدى كرنے كے ليے جى ہاں جى ارے بہت اچھا ہے بہت اچھا بہت اچھى گيس ہے بہت اچھى بلڈ كوالٹى تو بہت سوپر ہے بلڈ كوالٹى بہت سوپر ہے جى ہاں جى ہاں

جى ہاں جى آپ كى بھابھى بھى بہت خوش ہوئى ميں نے آپ كے يہاں سے گيس لے كر كے ان كو ديا گفٹ ہمارى ويڈنگ انيورسرى پر میں نے ان کو گفٹ ديا تو كافى خوش ہوئى آپ كى بھابھى جى جى ہاں مجھے بٹر چكن بنا كے كھلايا وہ اسى گيس پر جى ہاں بہت خوش ہے وہ تو جى ہاں تھينک يو جى پھر آتا ہوں میں آپ كى شاپ پر جى تھينک يو